ہیلو سر آپ ذائقہ ریسٹورنٹ سے بات کر رہے ہیں میں نے آپ کے یہاں سے ابھی کچھ دیر پہلے کھانا آرڈر کیا تھا اور میرا آرڈر نمبر پانچ سات آٹھ ہے اس میں میٹھا آرڈر کرنا بھول گیا تھا تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے یہاں میٹھے میں کیا کیا چیز ملتی ہے اچھا اچھا گلاب جامن بھی ہے شاہی ٹکڑا بھی ہے اور رسگلا بھی ہے تو ٹھیک ہے سر آپ گلاب جامن اور شاہی ٹکڑا بھی مجھے دے دیجیے اور جو چیزیں میں نے آرڈر کی ہیں اس کو تھوڑا جلدی بھجوائیں کیوںکہ میرے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں اور مجھے انتظار نہ کرنا پڑے اور جو بھی چیزیں میں نے آرڈر کی ہیں اس میں ساری چیزیں ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ مجھے انتظار کرنا پڑے ٹھیک ہے سر تھوڑا جلدی بھجوائیے آپ کا بہت بہت شکریہ